जोंनि खाथिसिन बे क'क्राझार दिसत्रिकावहाय बुंनो थाङोब्ला गोबां तुरिस्त प्लेस दङ जेरावहाय जोङो सानसेयैनो थांनानैहाय जोङो फैफिन्नो हायो आं दा जेरै जोंनाव दङ खाथिसिनावहाय रायमना नेसनेल पार्क सरलपारा ओमफ्राय धिर बिल दिप्लाय बिल आरो गौरां पार्क दा बेफोरो जाहैबाय जोंनि खाथिसिन मोनसे अ तुरिस्त प्लेस जेरावहाय जोङो सानसेयैनो बन्द' समावहाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ लानानै बा लोगोफोरजों जोङो बेरायहैनानैहाय सानसेयैनो जोङो फैफिन्नो हायो दा बेफोर तुरिस्त प्लेसा जाहैबाय माखासेया नेचोरेल नेचोरेलि मिथिंगायारि मिथिंगायिर समायना आरो माखासेया जाहैबाय मेन मेद जोंहा मिथिंगायारि समायना होन्नानै बुङोब्ला जोंहा दङ रायमना नेसनेल पार्क सरलपारा धिर बिल आरो दिप्लाय बिल ओमफ्राय गौरां पार्क दा जोङो नैबे रायमना नेसनेल पार्क आव जोङो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनगोन गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां आरो लोगोसे बेयावहाय थानाय जिब जुनार जेरै दावराय ओमफ्राय गल्देन लांगुर्स बेफोरखौ जोङो समावहाय नुनो मोनो आरो दा थिग बिदिनो जोङो धिर बिलावबो थाङोब्ला बिदिनो बेयो मोनसे बिलो बेयावहाय पार्कबो दङ जेरावहाय गथ'फ्राबो गेलेहैनो हागोन आरो ब्रिजबो दङ बेयावहाय जेरावहाय माने आजिकालि मानसिफ्राहाय थांनानै गोबां फत'शुतबो खालामहैयो थिग बिदिनो गौरां पार्क गौरां पार्काबो मोनसे रिक्रियेसोनेल पार्क बियो बेयावहाय थांनानै माखासे गेलेग्राफोर दङ गथ'फोरनि आरा लोगोसे बतिंबो खालामनो हागोन आरो दा काल्चारेल कमप्लेक्स दङ बेखौबो नायनो हागोन दा बेफोरो जाहैबाय जोंनि खाथिसिनाव मोन्नाय जेरावहाय जोङो सानसेयैनो थांनानैहाय जोङो फुर्ति खालामनानै फैफिननो हागोन ओमफ्राय दा जोंनाव बावखुंग्रि हाजोबो दङ जेरावहाय माने मानसिफ्रा बैसागुनि संक्रान्ति समावहाय थाङो थां थांनानैहाय बेयावहाय माने पिकनिक्सफोरबो जाहैयो आरो दा बेफोर तुरिस्त प्लेसाहाय सानसेयैनो सहैनानै फुर्ति खालामनानै सानसेयैनो सफैफिन्नाय माखासे दावबायथिलि दा बेनोसै